हेलो नमस्कार हम राजीव झा बजैत छी ओ हँ हम एकटा टूरिस्ट हँ हँ हँ कहू जी जी जी

हँ हँ तऽ मध मधुबनीके तऽ ओना कै टा जगह छै लेकिन पूर्वमे अहाँकेँ एकटा बलिराज गढ़ छै जेकि भारत सरकारके पुरातत्व विभाग के अंदरमे ओ काज चलि रहल छै ओहिमे खुदाइ तुदाइ भऽ रहल छै तऽ ओहो एकटा पुरातत्वके माध्यम से इतिहासके हिसाबसँ ओ जगह बहुत नीक अछि अहिठाम सरिसो पाहीमे विख्यात भबनाथ मिश्र उर्फ अयाची मिश्रके डीह जेकि एहि इलाकामे हुनकर पुत्र हुनकर पुत्र जे छलखिन से शङ्कर हँ हँ शङ्कर मिश्र जेकि पाँचे बरषमे अवस्थामे स्वलिखित हँ हँ ओहो एकटा जगह अछि अखन नवमे बिहार सरकार आओर भारत सरकारके मीलके से दिल्ली हाटके तर्ज पर एकटा मिथिला हाटके निर्माण अहाँकेँ अररियामे केलनि हँ एन एच सत्तावन के बगलमे टूरिस्टके लेल ओ सबसे बेसी हँ हँ टूरिस्टके लेल ओ सबसे बेसी आकर्षित जगह अछि आओर ओकरा केना कयल जाय की कयल जाय ताहि पर चि ल रहल छै लेकिन अखनो टूरिस्ट ओतऽ जाके जा सकैत छथि अखन पेड नहि छै अनपेड छै जाउ अपन देखू आ ओहिठाम की भऽ रहल छै जेना मिथिला दिल्ली हाट अछि दिल्ली हाटके तर्ज पर जे लोकल अहाँकेँ प्रोडक्ट छै माछ मखाना पेंटिङ्ग ओकर सबके स्टॉल लागल रहतै ओहिठाम जेतै टूरिस्ट आ ओहि ठाँ चूँकि एन एच सत्तावन सत्ताइस के बगलमे छै एक्सप्रेस हाईवेके बगलमे तऽ ओहिठाम टूरिस्ट बेसी आसानीसँ पहुँचल जा सकैत छै एहिमे छै जे एकटा तऽ अहाँकेँ सबसे पहिने छै यदि अहाँ हवाइ जहाज से आबऽ चाहैत छी तऽ दरभङ्गा एयरपोर्ट अपन बगलमे बनि गेलै हँ हाइ वेके बगलमे छै यदि अहाँ ट्रेनके माध्यमसँ आबऽ चाहैत छी तऽ दरभङ्गा सकरी झंझारपुर ओ सॉरी सकरी ई सबमे दूर से ट्रेन एतऽ उपलब्ध छै बस सेहो उपलब्ध छै जेकि दूर दूर से दिल्ली कोलकता ओतऽसँ बस अबैत छै आओर एतऽ ठहरेके प्रबंध सब नीक नीक आब चूँकि एकदम ग्रामीण कल्चरमे सेहो आब डेवलप भऽ गेलैया हँ जे ओतऽ अहाँ रहि सकैत छी कैटा बनि गेलैया हाई वेके बगलमे खान पीनके खान पीनके व्यवस्था हँ हँ खान पीनके ई छै जे एतुका जे मौलिक छै से घुमा फिराके अहाँ देखिऔ लोक बेसी माँसाहारी माछ खास कऽ के प्रेफर करैया माछ खाय बला लोकके उत्तम व्यवस्था छै ओना भेजेटेरियनके लेल एहि एहिठाम सबसे बढ़िआँ हमरा हिसाबसँ फरवरी या मार्च नवंबर दिसंबर ई बेस्ट समय मानल जाइत छै एतुकाके लेल

ठीक छै धन्यवाद आउ